गले जी ख़ाराश खे ठीकु करणु लाइ लूणु पाणीअ जा कोगरा करणु वाति में लौंगु विझी चूसणो कारो मिर्चु खाइणो तंहिंखां सवाइ को थधो पाणी न पीअणो या थधी का शइ न खाइणी ज़ोर सां ॻाल्हाइणो न त हिन जो हिकु ॿ ॾींहुं गले ते असरु पवंदो आहे तंहिंखां सवाइ गले जे ॿाहिरां विक्स जी मालिश क कजे त फ़ाइदो थींदो आहे